मध्य प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दल है जिसमें से प्रसिद्ध राजनीतिक दल बी जे पी और कांग्रेस है और यहाँ पर सपा बसपा हाथी और अलग अलग प्रकार के चुनाव चिन्ह है और अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल है बात की जाए यदि यहाँ के राजनीतिक दलों में से तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कांग्रेस और बी जे पी है कांग्रेस में भी बहुत प्रभावशाली नेता है इसी प्रकार बी जे पी में मैं बात की जाए बी जे पी की प्रभावशाली नेता जिनके बारे में हम सभी जानते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने हाल ही में कई सारे कल्याणकारी कार्य किए हैं और यदि मध्य प्रदेश के नेता की बात की जाए तो यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भोपाल के इन्होंने कई सारे कल्याणकारी कार्य किए हैं जैसे कि अभी लाडली बहन योजना चलाई है जिसके तहत वो हर उनकी बहन के अकाउंट में हर महीने एक हजार रूपए की राशि का वितरण करते हैं